मुंहिंजी पसंदीदा शैली आहे आत्मिक ऐं मां चाहियां थी की मुंहिंजी जीवन जा आख़िरी पल ताईं मां इन्ही शैलीअ जू ई ग्रंथ ऐं पुस्तकू पढ़ां छोजो हीउ मुंहिंजो पसंदीदा विषय हुजण जे अलावा मुंहिंजी हिकिड़ी खोज आहे की हीउ जनमु मूंखे छो मिलियो आहे ऐं मुंहिंजी यात्रा हिन खां परे केसिताईं आहे ऐं इन में मां पसंदीदा कंदी आहियां टी एल साधू वासवाणीअ जे ज्ञानु सागर जो सुंदरु पुस्तक रचियल ग्रंथ नूरी इहो मूं काव्य पढ़ियो आहे ऐं तंहिंसां मुंहिंजे जीवन जी राह हिकदमि मटिजी वई आहे ऐं जीवन खे ॾिसण जो नज़रियो बि मटिजी वियो आहे ऐं आत्मिक शैली पढ़ण सां मूंखे इहो सम्झ में आयो आहे त बुराई किथे बि कोन्हे असांजा नज़रिया अलॻि आहिनि ऐं आत्मा जे ज्ञान हुजण करे असां पंहिंजो ऐं ॿियनि जो जीवन संवारे सघंदा आहियूं हिन लोक लाइ बि ऐं परलोक लाइ बि